हाँजी नमस्कार कहाँ से बोल रहे हैं अच्छा आपके पास नॉनवेज मिल जाता है क्या अभी मिल जाएगा न मुझे न एक बिरयानी चाहिए मटन बिरयानी क्या रेट में आएगी भैय्या फुल प्लेट क्या है हाफ प्लेट क्या दोनों के रेटें बताओ तीन सौ चार सौ रुपए में अरे एक रेट बताओ न तीन सौ चार सौ में कैसे होती ही भईया रेटें तो सही बताओ तीन सौ रुपए में फुल प्लेट चिकन ही होगा न उसमें और तो कुछ नहीं होगा और एक मटन का भी मैंने आपको मटन बिरयानी बोली हुई है और एक चिकन प्लेट बोली हुई है आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी और रोटियों में कौन सी तंदूरी रोटी है आपके पास बताइए बिरयानी में और स्पेशलिटी क्या है आपके अन्दर क्या क्या चीज़ें आएंगी उसके अंदर ये तो अब बढ़िया वाली खानी है देख के हाँ हमने खाया है नहीं पिछली बार भी अपने दिए थे उसमें हड्डियाँ कम थी उसमें मटन तो मटन तो उसमें बहुत ही कम था ऐसा लग रहा था की पता नहीं कोई मरा हुआ कोई कमजोर सा मटन डाला हुआ है अपने पोलियो हुआ हुआ उसको अपने अगली बार इस बार पीस मुझे बहुत बढ़िया चाहिए अच्छा चाहिए देखो क्योंकि मेहमान आ रहे है मुझे अच्छा बढ़िया चाहिए

क्या क्या है इसके अलावा बताइए हाँ तंदूरी चिकन भी देखो मुर्गा अच्छा तकड़ा होना चाहिए थोड़ा सा लगना चाहिए खाया है बटर के अंदर हाफ प्लेट वो भी कर देना और एक हैदराबादी चिकन भी कर देना खाने में स्पाइसी होना चाहिए थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीज़ें का और कैसे भेजोगे भैया कौन आएगा देने के लिए कोई डिलिवरी बॉय है आपके पास ठीक है डिलीवरी बॉय को देखो बोलना भैया हाईजेनिक हो के आए मास्क लगा के आए ठीक है ना और ये बताओ की उसका हाफ प्लेट और उसकी रेट में और क्या हमारे को क्या डिस्काउंट दोगे हमारे पास कूपन पड़े हुए हैं हाँ बिल्कुल आपके रेस्टोरेंट दसराज का मेरे पास हमको चार प्लेट चाहिए भैया ठीक है और रोटी कितनी भेजोगे तवा रोटी भेजोगे तवा या तंदूरी भेजोगे तंदूरी रोटी में बटर लगा के देना पिछली बार आपने तेल लगा के दिया था मुझे नहीं चाहिए तेल वाला पैसा लेते हो तो कम से कम यार क्वालिटी तो अच्छी दो ना यार ये तरीका थोड़ी न होता है यार बिलकुल ध्यान रखना इन चीज़ें का ठीक है ना बटर बिल्कुल एक दम बढ़िया वाला होना चाहिए ठीक है चार मटन बिरयानी और आठ रोटी कर दो और एक हाफ रोस्टेड चिकन कर दो मुझे फटाफट बताओ कितना रुपया हुआ है क्यू आर कोड है आपके पास हाँ तो क्यू आर कोड में मुझे अभी व्हाट्सअप करो में आपको उसमें पैसा भेजता हूँ कितना रूपया हुआ है टोटल बताइए मेरे को ठीक है ना और रोटी का ध्यान रखना है नारोटी बिल्कुल नरम सॉफ्ट होनी चाहिए मेरे भैया ये दांत आधे मेरे वैसे ही है बढ़िया दांत बढ़िया चाहिए रोटी ये ध्यान रखना बिलकुल नरम ठीक है और गरम खाना भेजना है ना बिल्कुल गरम भेजना ठीक है भैया धन्यवाद भेजो फटाफट